मूंखे रोटी करण जो ॾाढो शौक़ु आहे नंढड़ाइप खां ई ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे मुंहिंजी माउ मुंहिंजी मदद कंदी हुई तरह तरह जा ॿुधाईंदी हीअं कर दाल कर चांवर कर केॾीमहिल आलू तर सभु ॿुधाईंदी तंहिंखां पोइ मां शादियूं करे आयसि त मुंहिंजी सस त हुन खां बि वधीक मूंखे जीअं को तहिवार ईंदा आहिनि त बि नारियल जी मिठाई ठाहे भला मूङणी ठाहे केॾीमहिल थधिड़ी ईंदी त कोकियूं पचाए केॾीमहिल मगज जा लडू ठाहे सिलोनियूं ठाहे मुंहिंजी सस त मुंहिंजे माउ खां बि वधीक मूंखे प्यार ॾिनो ऐं ॾाढी सुठी हूंदी हुई मुंहिंजी ससु कुझु बि चवंदा हुआसीं चवंदासीं हा भाभी कयूं था असां हे कमु ना न कंदा हुआ मूंखे हिनमहिल ताईं बि बिह पटाटनि जी भाॼी बेसण जी भाॼी सेहल चओ रसपई चओ कहिड़ी बि चओ डोढा पचाइणु सेखारियाईं चैहरा डोढा सेखारियाईं पूड़ियूं करियाईं मालपुड़ा सेखारियाई मुंहिंजी ससु ॾाढी सुठी हूंदी हुई हिन करे मां ॾाढी ख़ुशि आहियां हिते मां सुखी आहियां ॾाढो